नमस्कार में अंकु रियासी डिस्ट्रिक्ट दा रौह्ने आह्ला ते जेह्ड़े एह् अज्जकल दी बड़ी सारी समस्या चला दियां न की जेह्ड़े रसोइयां बिच जेह्ड़े कि अज्जकल कीड़े चला दे न तरहां तरहां दे कीड़े होंदे न जेह्ड़े रसोई बिच आई जंदे न साढ़ी रसोई घरै बिच ते खास करियै एह् होंदे न कि चूहे आई गे ते छोटे छोटे काक्रोच होई गे न ते होर बड़े सारे होंदे न जेह्ड़े कीड़े आई जंदे न काक्रोच बगैरा जेह्ड़े रसोइयें बिच ते उंदा जेह्ड़ा खतरा जेह्ड़ा कि

जेह्ड़े न भई काक्रोच न भई खत्म होई जंदे न दोबारै शैद नेईं औन काक्रोच रसोई घर बिच ते होर सारे जेह्ड़े कीड़े होंदे न सारे मतलब खत्म होई जंदे न ते एह् जेह्ड़ी समस्या ऐ की खास करियै की रसोई घर बिच की थोह्ड़ी गंदगी होंदी ऐ पेदी की जेह्ड़े भांडे होंदे ते ओह् थोह्ड़े गंदे होंदे न ते गंदगी अगर पेदी होऐ रसोई घर बिच ते कीड़े बी अक्सर आई गै जंदे न ते चूहे जेह्ड़े हैन खास करियै आई गै जंदे न ते काक्रोच जेह्ड़े हैन कि पैदा होई जंदे न कचरे र जेह्ड़ा कचरा पेदा होंदा रसोई घर बिच पर इन्ना ते चलो नेईं पौन दिंदे न जेह्ड़ी महिलाएं न घर सम्हालने आह्लियां ते ओह् चंगी तरहां कन्नै साफ रक्खदियां न अपनी रसोई इन्ना शैल चमकाइयै रखदियां न ते अगर ओह् इंया कीड़े आई जाह्न ते नुहाड़े आस्तै बड़ा किश चले दा अज्जकल ते स्प्रे मारदे न ओह् ते होर बी बड़े सारे अज्जकल चली दियां दवाइयां निक्की निक्कियां ट्यूबां होंदियां न ते बड़े सारे ल्युकर बिच बी होंदे न अज्जकल आए दे ते टिक्कियां बी होंदियां न अज्जकल ते ओह् जेह्ड़ियां यूज़ करदियां न महिलाएं जेह्ड़े होंदे न ओह् घर बिच आह्नदियां न ते इंदे कोला बचत होंदी ऐ साढ़े जेह्ड़े काक्रोच होंदे न इंदे कोला थोह्ड़ी राहत थ्होंदी ऐ असें ई ते होर बी बड़ी सारी तरीकै न यरो एह् नसाने दे घरेलू बी केईं उपाय करदे न यूज़ ते जि'यां हून बाथरूम बिच बी होंदा केईं बारी गंदगी होई जंदी थोह्ड़ी ते भी ओह्दे बिच किटाणु आई जंदे न थोह्ड़े की कीड़े आई जंदे न ते सर जेह्ड़े बाथरूम होंदे न जेह्ड़े ते उ'नेंगी बी जादै कोला जादै क्लीन रक्खने दी जरूरत होंदी ऐ ते जादै कशा जादै क्लीन रक्खने आं अस ते जेह्ड़ी बी अगर थोह्ड़ा बहुत बी होंदी ऐ गंदगी ते ओह्दे ताहीं बी दे जेह्ड़े अज्जकल प्रोडक्ट जेह्ड़े आए दे न अज्जकल जि'यां की हार्पिक होइया होर बी बड़े सारे न जेह्दे कन्नै जेह्ड़ा बाथरूम ऐ तुस उसी क्लीन रक्खी सकदे ओ साफ रक्खी सकदे होर बी जियां कि अज्जकल जेह्ड़ी गंदगी होंदी ऐ ओह् होंदी मैक्सीमम जेह्ड़ा पानी जेह्ड़ा अस जादै यूज़ करने होन्ने पानी जादै जेह्ड़ा उत्थै वेस्ट होंदा ओह् पानी अगर खड़ोई जा ते ओह्दी बजह कन्नै बी मतलब जेह्ड़ा कि पैदा होई जंदे मतलब ओह्दे बिच किटाणु जेह्ड़े हैन कीड़े आई जंदे ओह्दे पर होर बी अगर बड़े सारे जेह्ड़े ओह् पेदे होन अगर ते कचरा रक्खे दा होऐ ते नुहाड़ी बजह नै बी आई जंदे न कीड़े ते बस इयै की नुहाड़ी बजह कन्नै हैन भी जेह्ड़ी गंदगी जेह्ड़ी अस घट्ट रक्खनी चाहिदी दी नुहाड़ी बजह कन्नै की अज्जकल जेह्ड़ियां बमारियां बी चला दियां ओह् जादै ते जादैतर केह् ऐ की एह् गंदगी पर गै पैदा होंदियां एह् बमारियां चला दियां अज्जकल ते जियां कि ऐ रसोई घर होइया बाथरूम होइये ओह् होर बी अपने जेह्ड़ा घर होइया उसी साफ रक्खना चाहिदा पूरा इंया हर इक्क आइटम अज्जकल थ्होई जंदी जेह्ड़ी मार्किट बिच ते क्लीन करने आह्ली ते रसोई घर क्लीन करने आह्ली ते बाथरूम बगैरा क्लीन करने आह्ली होर बी अंदर जेह्ड़ा कोठी घर होंदे जेह्ड़े ते पोंछे मारदे न पूरे ते ओह्दी बजह कन्नै बी सौ बमारियां दूर होंदियां ते जि'यां की बून एह् ऐ की सफाई रक्खने गल्ला कि ओह् बड़े सारे मतलब चलै दे न अज्जकल प्रोडक्ट करदे न फिनायल बगैरा यूज़ करदे न केईं ऐं ते फनैल बगैरा पाइयै शैल पोंछा लांदे न ते थोह्ड़ी गंदगी साफ होंदी ऐ ते कन्नै कचरा बी जेह्ड़ा घट्ट पाना चाहिदा ते जेह्दी बजह कन्नै की गंदगी थोह्ड़ी घट्ट होऐ ते जेह्ड़ी एह् चीज़ां न पैदा होंदियां न गंदगी पर काक्रोच बगैरा होर बी बड़े स्हाब बड़े स्हाब दे होंदे कीड़े ओह् जेह्ड़े हैन की घट्ट होन गंदगी थोह्ड़ी घट्ट रक्खनी चाहिदी ते थोह्ड़ी सफाई जेह्ड़ी होऐ सफाई कन्नै होर बी बड़ी सारी चीज़ां ठीक होंदियां न ते आपूं बी ठीक लगदा की साढ़ी जेह्ड़ी ऐ घर जेह्ड़ा ऐ साफ सुथरा ऐ घर होइया ते अगल बगल होंदी जेह्ड़ी कोठी ते ओह् साफ रक्खनी चाहिदी ऐ ते साफ चीज़ै बिच कन्नै एह् ऐ कि सेह्त ठीक रौहंदी ऐ सौ बमारियां दूर होंदियां न ऐं होर बी बड़ियां सारियां चीज़ां होंदियां जेह्ड़ियां की कश नेड़ै नेईं औंदियां ते होर बी हैन यरो बड़ी सारी चीज़ां